हलो हाँ मैम आप से बात करनी थी सदर अस्पताल के बारे में हाँ क्या उसमें सही ढंग से इलाज हो रहा है क्या हाँ क्योंकि उसमें ना इलाज करवाना है यह तो क्या सदर अस्पी हॉस्पिटल में कितने बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं हाँ हम हाँ तो उसमें पर्चा भी कटाना पड़ता है हाँ तो मैडम इसमें वो समस्तीपुर में एक ही ना सदर हॉस्पिटल है कि और हैं अलग कहीं एक ही हॉस्पिटल है तो उसमें मैंम जा कर पर्चा कटवाना होगा मुझे ना

जी जी तो उसमें क्या है अल्ट्रासाउंड भी होता है मैम हो जाएगा अल्ट्रासाउन्ड और जैसे कि बाहर बाहर का जो लिखा हुआ है रिपोर्ट है और मुझे अल्ट्रासाउन्ड करवाना है तो उसके अंदर हास्पिटल के अंदर तुरंत के अंदर हो जाएगा

अच्छा वही मैंम कितने अभी कितने डॉक्टर साहब बैठते हैं हर मरीज़ का हर कैठ कि डॉक्टर साहब बैठते होंगे कम से कम जी जी हाँ तो ठीक है मैम मैं ना मुझे चीनी चीनी की शिकायत है तो उसका इलाज हो जाएगा ना सुगर जिसको कहा जाता है हो जाएगा ना उसमें डॉक्टर साहब अच्छे है ना बैठते हैं ना तो मैं ऐसा तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल कल आ कर अपना पर्चा पर्चा कटवाना होगा मैम और और जो यह जो महंगी हस्पताल मे भी इलाज करवाए हैं उसकी रिपोर्ट भी लाना होगी जी जी जी जाँच भी है जाँच रिपोर्ट भी है वह सब भी लाना होगा मैम जी जी जी तो यही हम सोच रहे थे कि जो वहीं जा कर अपना इलाज करवाएँगे बेहतर होगा जो इधर उधर से तो बहुत करवा लिए हैं नाम सुने हैं सदर अस्पताल का और जी जी जी जी जी जी ठीक है आते हैं तो बात करते हैं मैम